دہلی میں اس وقت دو ہزار پچیس کی سیاست میں دو بڑی سیاسی جماعتیں سب سے اہم ہیں عام آدمی پارٹی حالت دہلی کی ریاستی حکومت آپ کے پاس ہے چیف منسٹر اروند کیجریوال دو ہزار پندرہ سے لگاتار سی ایم ارتقا دو ہزار گیارہ میں انڈیا اگینسٹ کرپشن آندولن کے دوران اروند کیجریوال نے اس پارٹی کی بنیاد رکھی دو ہزار تیرہ میں پہلی بار دہلی اسمبلی میں حکومت بنائی لیکن ان اننچاس دن بعد ریزائن کر دیا دو ہزار پندرہ اور دو ہزار بیس میں زبردست جیت چھیاسٹھ سے ستر اور باسٹھ سے ستر سیٹ سے سی ایم بنے پارٹی نے بجلی پانی تعلیم اور صحت کے مسائل پر زور دیا محلہ کلینکس اور سستی بجلی اسکیمس مشہور ہوئیں بھارتیہ جنتا پارٹی حالت سینٹرل حکومت میں بی جے پی بر سر اقتدار ہے دہلی کے لیوٹیننٹ گورنر کا تعلق بی جے پی سے ہوتا ہے جو کچھ اہم فیصلے میں مخالفت کر سکتے ہیں ایم سی ڈی میونسپل کارپوریشن آف ڈیلی پر دو ہزار بائیس تک کافی عرصے تک بی جے پی کا راج رہا